कांय वेळार खंयचेंय केल्लें काम सारकें जातलें अशें ना केल्लें काम सारकें जायना तेन्ना वायट दिसता कांय वेळार तें परत करचें पडटा

वेळाची इबाड जाता पण वेळाची इबाड जाली म्हूण चुरचुरून उपकारना तें बरें जावपाक जाय ह्या कडेन सदांच नदर दवरपाक जाय आनी तें बरें जातलें हाची जतनाय घेवपाक जाय तें बरें जालें की तें पळयतल्याकय बरें दिसता निवळ काम हें सदांच प्रत्येकाच्या मनाक भावता तें निवळ केल्लें काम निवळ आसचें हाचें कडेन लक्ष दवरचें पडटा